क्रिकेट जो गेमिंग गेमिंग है ऐसा चीज है जो इंसान को आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर लिए हैं जैसे पबजी वगैरह हो गया वो इतना इंसान को मोटिवेट कर लिए की वो इंसान कुछ माइंड को डेवलप नहीं कर पाता है जिसके कारण इतना इंसान को प्रॉब्लम झेलना पड़ता आजकल कितना इंसान तो इतना इतना चीज को भी तोड़ फाड़ देता है गुस्से में आकर के कोई भी गेम होता है वो हमारे टाइम पास के लिए होता है जो कि हमारे टाइम को नष्ट करता है हाँ कुछ गेम ऐसे हो गए जैसे क्रिकेट वगैरह होगा वो सब हमारे लिए सेहत के लिए शरीर के लिए अच्छे हैं जैसे कि खेल लेते हैं तो कुछ देर शरीर फ्री हो जाते हैं लेकिन आज कल जो गेम जो वगैरह जो मोबाइल में आ गया वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा जो कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए बहुत बेकार चीज है जिसे इंसान को टाइम नष्ट होटा है और नष्ट होने के कारण इंसान कुछ कर नहीं पाते हैं वही इंसान बाद में जाकर के कुछ कर नहीं पाते नहीं करने के कारण इंसान को काम नहीं करने के कारण ये सब झेलना पड़ता है पैसे की प्रॉब्लम दुनिया आदि बहुत सारी चीज हैं जो इंसान को झेलना पड़ता है लेकिन इंसान को गेम नहीं खेलना चाहिए गेम खेलने से कोई फायदा नहीं आज कल कुछ काम करने से बहुत चीज मिलते हैं बहुत चीज होते हैं और ये गेम गेम तो बहुत बेकार चीज है इसे इंसान मोटिवेट हो जाते हैं और उनका टाइम नष्ट हो जाता है ये कभी कोई इंसान ना करें यही में ठीक है जैसे पबजी एक ऐसा चीज है उसमें इंसान लग जाते हैं तो घर परिवार अपना जो भी होते हैं कुछ काम वगैरह करना होता है उसे भी भूल जाते हैं इसके लिए भविष्य में कभी भी कुछ हो जाए लेकिन गेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गेम एक ऐसा चीज है ना